हाणे मां हिकिड़ो किताबु वठी आई आहियां लिख्यलु सतगुरु जो आहे किताब जो नालो आहे शिवम हू सभिनि खे पढ़णु खपे हुन में जाम सारी सुठी ॻाल्हियूं लिख्यलु आहिनि ऐं ॿी ॻाल्हि हुन में मोटी मोटी हेंडराइटिंग सां लिख्यलु आहे किंहिं खे तकलीफ़ु न थींदी ऐं हुनमें हेॾा मस्त मस्त फ़ोटोस लगि॒यल आहिनि जिंहिं खे पढ़णु में सभिनि खे मज़ो ईंदो ऐं बोर सफ़ा बि न थींदो